एक बार हमने बलब खरीदा पहली बार अपनी जीवन में ये खरीदा तो बलब जो है चला नहीं तो दुकान पर फिर वापस ले गया तो बोला कि भाई दूसरा बलब लोगे तो फिर पैसा लगेगा तो मैंने ये सोचा कि सस्ता बलब के वजह से ऐसा हुआ अब सस्ता बलब नहीं लेंगे उससे मन हट गया सस्ता काम करने से आदमी परेशान होता है तो अब उससे मन हट गया है बलब से हमारा इतना खराब बलब देते हैं लोग आखिर बलब तो बलब है ना उसको जलना चहिए चलना चाहिए बलब बहुत से लोग लगाएँ हैं चल रहा है हमारा क्यों नहीं चला भाई मैंने उससे बिगड़ा क्यों भाई ऐसा किया तो कहा भाई सस्ता वाला है हम कहा बलब तो बलब है ना भाई सस्ता है तो क्या हुआ बलब करके बेच रहे हो उसे जलने के लिए बेच रहे हो ताकि हमारे यहाँ बिगड़ने के लिए दे रहे हो बेच रहे हो तो हमने उससे झगड़ा भी हो गया था तो फिर हम मन हट गया बलब से हमारा हम कहा वो बलब लेना ठीक नहीं है अब बलब लेंगे ही नहीं वो महंगा वाला बलब को लेना है उस पर थोड़ा विश्वास चल रहा है कि चलेगा वो तो ऐसा करके लोग दुकानदार ऐसे ऐसे हैं किस पर क्या विश्वास करोगे लोग रोजगार करते हैं धंधा करते हैं तो बाद में बोलेंगे कि हमारा दुकान चल नहीं रहा है ऐसे व्यवहार करते हैं लोग